जी मैम आप से बोल रही हैं जी मुझे टिकिट बुकिंग करनी है किसी का भाई की किसी का भाई किसी की जान जी तीन लोग हैं ऊपर वाली चाहिए साइड वाली चाहिए साइड से जी बता दीजिए ऊपर वाली का कितना रेट है और साइड वाली का ओके साइड वाली ठीक है जी जी मैम और पेमेन्ट ऑनलाइन हो जाएगी ठीक है जी जी मैं ऑनलाइन कर दूँगी आपके नंबर पर जी जी आप अपना नंबर दे दीजिएगा मैम अभी कब तक ये मूवी जी अठारह जी

जी कितनी कितनी शिफ्ट है जी हो गया जी पॉपकॉर्न विथ पेटीज जी और तीन लोग हैं हम लोग जी जी पॉपकॉर्न और पेटीज का क्या चार्ज है पेटीज का

जी तीन तीन करना है

जी हाँ पानी की बॉटल तीन जी और मशीनों का क्या है टॉकीज़ की सीट वगेरह ठीक है ना जी ठीक है क्या जी